आमच्या वाठारांत खूब कडेन खेळाची मैदाना आसात धुळेरांत धुळेर फुटबॉल ग्रावंड तसोच पेड्याचें खेळ मैदान हे प्रामुख्यान सगळ्यांत व्हड अशीं दोन खेळाचीं मैदान आमच्या वाठारांत आसात आमची भलायकी साबांळपाक आमी जे वॉकिंग करता चलप हे जाता तें वॉकिंग करपा खातीर सुदा पेड्या वॉकिंग ट्रेक केल्लो आसा त्या खातीर आमच्या वाठारांत खूब चांगल्या पद्दतीचे बऱ्या पद्दतीचे खेळाचींं मैदानां आसात